असांजे थाणे डिस्ट्रिक्ट में खेती बाड़ी थींदी आहे पर अॻे कीअं हूंदो हुओ कि हले ऐं थ्रू कंदा हुआ खेती बाड़ी बट हाणे टेक्नोलॉजी हेॾी इंप्रूव थी आहे कि हुन लाइ बि मशीन्स अची वेयूं आहिनि डिफरेंट व्हिकल अची वेयूं आहिनि इलेक्ट्रिक व्हिकल जे थ्रू उहे सभु थींदो आहे खेती बाड़ी त हिनजे करे खेती बाड़ी बि अॼुकल्ह टेक्नोलॉजी जे बेसिस ते थी हले ऐं इहो असांजे डिस्ट्रिक्ट में सुठी लेविल ते थींदो आहे